शिवणेचें काम म्हटलें जाल्यार म्हाका चडशें शिवूंक आवडटा ते म्हणजे भुरग्यांचे कपडे आनी ते बेगीन जावचे बेगीन शिवून जावचे म्हाजे म्हुणून हांव मोटरावयलें मशीन वापरतां पायांचें जर मॅन्यूअल मशीन वापरीत जाल्यार तेका मातसो वेळ लागता जर हांवेन मोटराचें मशीन मोटर यूज वापरलो जाल्यार तितून म्हजें काम बरें बेगीन जाता म्हूण हांव मोटराचें मशीन वापरतां